لفظ سازی یقیناً آپ گلوکاری میں حرکات کو شامل کرنے کے لیے آپ صریح طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں حرکات شامل کرنا آواز کی شدت گاتے وقت آواز کی اونچائیوں اور دھیمے پن میں تبدیلی لائے احسسات کا اظہار جملوں کے مطابق آواز کو اونچا یا دھیما کر کے گا گانا کے جذبات کو پیش کرے جذباتی اتار چڑھاؤ جب گانے میں غصہ خوشی اداس یا کوئی اور جذبات ہو تو اپنی آواز کی شدت کو اس کے مطابق بدلے لفظ سازی کو بہتر بنانا وجہ تلفظ الفاظ کو صاف اور صحیح طریقوں سے ادا کرے تاکہ سننے والوں کو ہر لفظ سمجھ آ جائے حرف صحیح حرف صحیح پر زور گاتے وقت واضح طور پر ادا کرنے کی مشق کرے جیسے تا سین دال پا وغیرہ مشق اپنی زبان ہونٹوں اور جبڑوں کو نرم اور آزاد رکھے تاکہ الفاظ کی ادائگی میں آسانی ہو تشریح کا وہ شامل کرنا گانے کا مفہوم سمجھیں گانے کے الفاظ اور دھن کے پیچھے چھپے معنی اور جذبات کو گہرائی سے سمجھیں ذاتی رقت پیدا کرے گانے کے پیغام سے ذاتی طور پر جڑے تاکہ آپ ایک جذبات حقیقی لگے جذباتی پیشکش گانے کے الفاظ اور دھن کے مطابق اپنی آواز اور تاثیر میں مناسب جذبات رنگ بھرے ان تینوں عناصر کو اپنی گلوکاری میں شامل کرنے سے آپ کی گلوکارگی میں نکھار آئے گا اور آپ اپنے گانے کے ذریعے سننے والوں کے ساتھ ایک گہرا جذباتی تعلق قائم کر سکیں گے